समय के साथ राजस्थान के समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के अपन बात करें तो सत्रह सौ से अठारह सौ से लेकर के बीच में महिलाओं को झाड़ू पोछा और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था वो घर के काम करती थी पानी भरना खाना बनाना चूल्हा चौका लीपा और पहले रोज़गार भी राजस्थान में इतने नहीं थे खेती बाड़ी ज़्यादा थी तो राजस्थान की महिलाएं लगभग खेती बाड़ी करती थीं पुरुषों के कपड़े धोना घर का खाना बनाना बच्चों की देखभाल करना जिसके कारण औरतों का इतना सशक्तिकरण नहीं हुआ था उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी व पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ जैसे जैसे कई नेता हुए जिन्होंने महिला शिक्षाकरण के ऊपर बढ़ावा दिया जिसके कारण महिलाएं आगे बढ़ी उनकी शिक्षा में वृद्धि हुई जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं कुछ महिलाएं आज की बात करें तो नेता भी बनी हैं कहीं समाज सेविकाएं हैं कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं जिसके कारण उनकी इज्जत भी बढ़ी है घुंघट प्रथा दहेज प्रथा में कमी आई है जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है उनकी खुद की इज्जत हुई है उनका खुद का पर्सनल अपन डेवलपमेंट या विकास की बात करें तो वह लगातार हुआ है